बच्चा सुतिकऽ उठैत छै तहन मुँह कान धोयके खाना खिलाके ओकरा आँगनबाड़ी भेजै छियै आँगनबाड़ीके बाद नमहर होइ छै पोसि पालके ओतए बाजार पर पढ़ै छै बलहा बाजार पर ओकरोसँ नमहर होइत छै तऽ बाल बच्चा सुखपुर आबै छै सुखपुर दशमा कएकऽ बच्चासभ बाहर चलि जाइत छै हमरा अरके नहि पढ़ि पाबलियै बाल बच्चाअर बढ़िआँसँ पढ़ैत छै लिखैत छै